لکھنے کا شوق میرے لیے صرف ایک مشغلہ نہیں بلکہ ایک جذبہ اور خود کو اظہار دینے کا ذریعہ ہے میں اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ وقت نکال کر لکھنے کو ترجیح دیتا ہوں عام طور پر میں خاموش اور پرسکون ماحول میں لکھنا پسند کرتا ہوں جیسے کہ لائبریری میں قدرتی مناظر والا مقام پر بیٹھ کر یا پھر اپنے کمرے میں جہاں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہوتا ایسے ماحول میں خیالات واضح ہوتے ہیں اور الفاظ خود بخود کاغذ پر اترنے لگتے ہیں